बागेक म्हणल्यार आमी गुलाबाचीं आनी आबोले की मागीर शेवती मोगरी अशी झाडां खूब तरेचीं लायतात जशी कशी मेळटा आमकां बाजारांतली जाल्यार बाजारांसून हाडून नाजाल्यार हांगा आसा पळय तेजे मोडून तशें करून लायता आनी ती लावपाक म्हणल्यार बिळो नाल्यार बारीक पिकास ताजी वापर करता मातशें हें करून लावपाक आनी दुसरें म्हणल्यार बागेंत मागीर बागे फाटल्यान आम्यांची धाडां केळीं मागीर माड माडी बारी बारीक अशी खूब तरेचीं झाडां आसता ताका एक पिकास आनी खोरें तें जाय ताका बरें नेम मारून लावपा पडटा माडाचें झाड म्हणल्यार खूब बरें व्हड नेम मारप करून आमी झाडां लायता